मैं एक जगह घूमनें गयी थी अपने घर परिवार के साथ जहां पर मुझे अंग्रेज मिले अंग्रेजों ने मुझसे अंग्रेजी में कुछ सवाल पूछा जिसका मैं जवाब नही दे पाई क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी उस चीज़ से मैंने ये सबक लिया कि मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए नहीं तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि मैं अंग्रेजी ना तो पढ़ पाती हूँ ना ही बोल पाती हूँ और ना ही मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि किसी को अपनी बात समझा पाऊं हिंदी के अलावा मैं कोई और भाषा नही जनती हूँ उस सबक को सीखने के बाद मैं घर आई और घर पर आने के बाद मैंने ये चीज सोची फिर अब मैं थोड़ा थोड़ा घर पर अपने बच्चों से ही अंग्रेजी के कुछ शब्द सीखती हूँ पढ़ती हूँ और उन्हें समझती हूँ क्योंकि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती और मैं मेरा ये मानना है कि आप किसी भी उम्र मे समझो लेकिन किसी भी चीज़ से आपको समझ जाना चाहिए और पढ़ना लिखना चाहिए